जोङो उन्दैनिफ्रायनो बिमा बिफाजों बा बिदा फंबायफोरजों गामिनि मानसिफोरजों नाहा ज' ज' थांलायलायो जेजों थाङो फल'जों थाङो आखायजोंबो गोग्रोमो दै दैमाफोराव बिदिनो बिलोफोराव बिदिनो हमोमोन जेरै ना सुल बार्लि खोर्थि बेफोरबादि बे ना नाखौ हमो नै मागुर सिंगि नास्राय बेफोरखौ जोङो गुदुंफोराव खन'यो गुदुंनिफ्रायनो बख'नानै लाबोयोमोन खबायफामानि दासो गैला नाया खम जाबाय दाबो जोङो बेफोरबादिखौ हाबावो एसे एनै लायनानै जानो नाथाय दा जोङो बोराइबाय बुरिबाय बे हिसाबै एसे बानायाव फैबाय दा जोङो बेबादि नाहा मैहा थांनायखौ गारनायानो जाबाय बेबादिनो धरम'आव एसे नांथाबनानै बेबादिनो मिरामिसबो सोलिनाय जाबाय ना बेदरफोरखौबो बे हिसाबै जोङो एसेग्राब होसोला नङाब्ला गोदो जोङो माबाव माबेबा गेट फोर होथेदोंब्ला गोजान गोजानावबाबो जों थांनानै जेफोरजों सारसिननानै माबेबा मुराफोरखौ थब्ल'बायनानैबो हमनानै लाबोयोमोन बार्लि मोनोमोन खोर्थि मोनोमोन बेबादियैनो जङिया मोनोमोन बे रोखोमनि ना मोनोमोन आरो थिक बिलोआव थायो ना सिंगि मागुर सल बेबादिनो सिथल नाफोरा थायोमोन आरो दानि दिनाव ना सिथलफोरखौनो नुला सुलफोरखौ नुला मा बेंसिफोरखौ नुला खावैफोरखौ नुला जोब्लांनोसो हमबाय दाथ' जोंनाव हनै ना थथाबो नुला फाबुआबो नुला फैलाफोरखौबो गैला बिलो जायगायावसो दंहैसै बिलो गिदिर गिदिरफोरावसो खाथि खालायाव बिलो गैया बेहाय नुनोबो थाङा जाहैबाय बेबादियैनो जोङो दासिमबो बेबो अयभासफोरखौ जोङो बोरायनायखाय गारनाय जाबाय जाबाय